ہیلو جی میں میٹ شاپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو کیا کام ہے اچھا آپ کو کس دن چاہیے آپ کو کس دن چاہیے مچھلیاں اچھا تیس تاریخ کو مچھلیاں چاہئیں تو میرے پاس تو بہت ساری مچھلیاں ہیں جیسے سنگاڑا وغیرہ تو آپ کو ان میں سے کون سی چاہیے ٹھیک ہے اور کانٹوں والی چاہیے یا بنا کانٹوں والی چاہیے بنا کانٹے والی کے دو ریٹ ہیں ایک پانچ سو روپیے کلو ہے اور ایک چار سو روپے کلو تو آپ کو کون کتنے کلو والی چاہیے ہوگی چلیں ٹھیک ہے تو کتنی چاہیے آپ کو مطلب دو کلو تین کلو پانچ کلو دس کلو کتنے کلو چاہیے اوکے تو میں پانچ کلو آپ کو سنگاڑا مچھلی بھیج دوں گا تو دو ہزار روپے بنیں گے اس کے آپ مجھے پیسے پہلے دیں گے یا بعد میں دیں گی ڈلیوری کے اچھا جی میں ہم لوگ ہیں نا پہلے پیسے ایڈوانس لیتے ہیں تو پانچ سو روپے آپ کو ایڈوانس کرنے پڑیں گے میرے اسی نمبر پہ اور باقی کے پندرہ سو روپے آپ کو ڈلیوری کے بعد مل جائیں گے ڈلیوری کے بعد دیں گے آپ ساری ہاں جی ملے گا اچھی مچھلیاں دیں گے اور تیس تاریخ کو کس جگہ پہنچانی ہے آپ ایڈریس بتا دیجیے

چوڑی والان گلی حد والی میں تو کس ٹائم پہنچانی ہے صبح میں یا شام میں پانچ بجے تک پہنچا دیے گیے ٹھیک ہے ہمارا لڑکا آئے گا اور وہ آ کے آپ کو اسی نمبر پہ کال کر دے گا آپ اس سے پندرہ سو روپے بھی دے دیجیے گا اور اس سے مچھلیاں بھی دے دیجیے گا ٹھیک ہے اور آپ جو پانچ سو روپے ایڈوانس ہیں وہ ابھی میرے اسی نمبر پہ پے ٹی ایم کر دیجیے مجھے چلیے ٹھیک ہے تھینک یو